जानवरनि खे मां ॾाढो पसंदि कंदी आहियां ऐं मां किथे कम सां बि वेंदी आहियां त पंहिंजे जानवर जी ज़िमेदारी ॿिए कंहिं खे पाड़े वारे खे सौंपे वेंदी आयांसि की जेको मां हिन जो ध्यानु रखंदी आयांसि अहिड़ो ई तूं हिन जो रखीसि मां तोखे हिन कम जा पैसा ॾीन्दीमांइ ऐं बि पाड़ेवारे खे हीअ समझाए वेंदी आयांसि की अगरि ही मुंहिंजे जानवर खे हथु बि लाहे त तूं मूंखे फोन करे ॿुधाए लाइजे छो की मां मुंहिंजे जानवरनि खे ॾाढो दिलि सां भांईंदी आहियां ऐं जानवर ई खे मां ॾाढो प्यारु कंदी आहियां